ऑनलायन मागिल्लेलो ड्रेस जो म्हाका येयलो तेची क्वॉलिटी खूब वायट आशिल्ली म्हाका तेच पद्दतीचो ड्रेस दुसरे सायटाचेर कमी पयशांनी मेळटाले म्हुणू हांवें तो ऑनलायन रिटन करपाक लागोन रिजन दिता आसतना तेजी क्वॉलिटी मार्क केली तेजे स्टिच माग केले स्टीच क्वॉलिटी मार केली आनी नॉट वेल्यू फॉर मनी हे मा केले आनी तेका कॅन्सलेशनाक घातलें पयशे तेजे खूब मायज आसलेले ते ड्रेसाचे जो म्हाका दुसरे सायडाचेर तोच त्याच भशेचो ड्रेस कमी पयशांनी मेळटालो म्हणून हांवें तो ऑनलायन रिजेक्ट केलो आनी कॅन्सल केली ऑर्डर आनी परत रिक्वेस्ट फॉर कॅन्सलेशन घातलें